आङो ना हमनायनि सोलोंथायखौ आंनि बिमा आरो बिफानिफ्राय सोलोंदों मानो होनोब्ला आंनि बिमा बिफाया आंखौ दुब्लियाव हालेवनो थांनाय समावहाय बिदिनो हालेवनायनि उन उन आङो आंनि बिमाया ना हमोमोन ना हमो आरो बेजों लोगोसे मा होनो ओय गांजेमा हमो नैबे हमजेननायखौ आङो नुनानै आइमोननिफ्राय आफामोननिफ्राय आङो ना हमनायखौ सोलोंदों लोगोसेनो उन्दैनिफ्राय बेबायदि बिमाजों थांफानानै ना हमनायखौ नुदों लोगोसे उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि इसेबां ना हमनो थाङामोन आङो माब्लाबा बिदिनो दैज्लां बोथोरनि समावसो बिमा बिफाजों उनाव थांफायोमोन खिनथु सानफ्रोमबो नङामोन बेबायदि आरो बेजों लोगोसेनो ना हमनायनि आदब होनोब्ला आं उन्दै समाव सोलोंनानै मोननाय ना हमनायनि आदबा मोनसेया जाहैबाय जों गामियाव थाग्रा हिसाबै दैज्लां बोथोरनि समाव जोङो बोरसिजों बोरसिजों जोङो नाखौ बोनोमोन बे मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय मा होनो जे लाबजे होननाय मोनसे दङमोन जेरावनोखि बिलो थायो बिलोनिफ्राय जोङो लाबजेजों जों बे ना फिथिख्रि ना फिसाफोरखौ जोङो दै गिदिर फैयोब्ला लाब जेनि गेजेरजों जोङो नाखौ हमोमोन आरो बेजों लोगोसेयैनो माब्लाबा समाव जोङो बिदि सेवालि जेजोंबो सारोमोन बेबायदि मोनसे थाहैबाय आरो बेजों लोगोसेयैनो बेबायदिनो माब्लाबा समाव जोङो दैमाफ्राव जोङो बिदिनो थेनानै दैखौ बान्दो दैमाफोरखौ बिदिनो बान्दो थेनानै सारिय'फाले जोङो जेराव ना दङ ना थानाय जायगाखिनिखौ सारिय'फाले बान्दो आलि थेथेनानै जों नाखौ हमो हमोमोन बे मोनसे थाहैबाय आं सोलोंनानै मोननाय आदबफोरा आरो बेजों लोगोसे गेदेरफोरनिफ्राय सोलोंनाय ना हमनायनि आदब होनोब्ला आङो ना सारनाय सेवालिजों ना सारनाय लाबजेजों ना हमनाय बोरसिजों बोननाय आङो बेफोरखौ सोलोंदों बेनि उनावहाय दानि गोदान माखासे मानसिफोरनि आदब मोनसे दङ बे जाहैबाय दिनै गाबोन खारेन्ट सट खारेन्ट सट होनानैबो नाखौ हमो बे मोनसे जाहैबाय दानि दानि ना हमनायनि मोनसे मानसिफोरनिफ्राय गेदेरफोरनिफ्राय सोलोंनाय मोनसे बे बिद्दा दङ दा बेनि उनावहाय ना हमनायनि बिथिङाव आंनि जे सोलोंनानै मोननाय बिद्दाफ्रा बेबायदि आरो लोगोसेयैनो आङो बेबायदिनो बरथ'मानसिम नाखौ हमो